डिब्बा सब जे खरदै छियै ने मसल्ला सब रखै छियै चाउर सब रखै छियै गहूॅंम सब रखै छियै भूज्जा सब रखै छियै जे मसुआबै नहि गहूॅंम सब रखै छियै एहि दुआरे जे सूरा नहि लागऽ तकर बाद अथी सब रखै छियै चोकलेट रखै छियै बिस्कुट रखै छियै दाना सब सब किछु के दाना रखै छियै जे सड़े नहि आ कनी बढ़िऑं से रहे ताहि के बाद अथी रखै सब किछु रखै छियै ओहिमे